اردو بولنے والے افراد جب غیر اردو بولنے والے کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں تو مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں تاکہ گفتگو مؤثر اور روانی سے ہو سکے یہ مختلف طریقے نہ صرف زبان کے رکاوٹوں کو دور کرتے ہیں بلکہ دو مخلتف ثقافتوں کے درمیان تعلقات کو مضبوط کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں اردو بولنے والے لوگ اکثر گفتگو کا آغاز بنیادی اور عام فہم الفاظ سے کرتے ہیں مثلاً السلام علیکم شکریہ اللہ حافظ وغیرہ یہ الفاظ اور جملے غیر اردو بولنے والوں کے لیے سمجھنے میں آسان ہوتی ہیں اور انہیں بات چیت میں شامل ہونے میں مدد دیتے ہیں اس کے علاوہ روزمرہ کے استعمال کے الفاظ جیسے پانی کھانا کتاب وغیرہ بھی استعمال کیے جاتے ہیں اردو اور انگریزی یا دیگر مقامی زبانوں کا مرکب استعمال کرنا جیسے ہنگلش کہا جاتا ہے ایک عام طریقہ ہے اس طرح کی گفتگو میں اردو اور انگریزی کے الفاظ کو ملاکر استعمال کیا جاتا ہے جیسے میں مارکٹ جا رہا ہوں یا تم کیسے ہو ٹوڈے اس سے بات چیت آسان ہو جاتی ہے اور غیر اردو بولنے والے افراد بھی گفتگو میں شامل ہو سکتے ہیں جب زبان کی رکاوٹ زیادہ ہو تو اشاروں کا استعمال کیا جاتا ہے ہاتھ کے اشارے چہرے کے تأثرات اور جسمانی حرکات کے ذریعے اپنی بات سمجھائی جاتی ہے مثلاً کھانےکا اشارہ ہاتھ سے کھانے کی طرح کرنا پانی پینے کا اشارہ گلاس پکڑنے کی طرح کرنا وغیرہ یہ طریقہ زبان کی رکاوٹ کو کم کرتا ہے اور بات چیت کو مؤثر بناتا ہے جدید دور میں مختلف ترجمہ ایپلیکیشنز اور آن لائن ٹولز کا استعمال کیا جا سکتا ہے جو فوری طور پر ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ کر دیتے ہیں گوگل ٹرانسلیٹ اور دیگر ایپلیکیشنز کا استعمال گفتگو کو آسان بناتا ہے اس کے علاوہ بعض اوقات لوگ ترجمہ کرنے کے لیے کسی تیسرے فرد کی مدد لیتے ہیں جو دونوں زبانیں سمجھتا ہو مختلف تقریبات اور ثقافتی مواقع پر غیر اردو بولنے والے افراد کو اردو زبان اور اس کی ثقافت سے روشناس کرایا جاتا ہے مثلاً اردو معاشرے میلاد عید کی تقریبات وغیرہ میں غیر اردو بولنے والوں کو مدعو کیا جاتا ہے تاکہ زبان اور ثقافت کو قریب سے جان سکیں اس سے وہ زبان کی بنیادی باتیں سیکھ سکتے ہیں اور بات چیت میں شامل ہو سکتے ہیں دوستانہ ماحول میں لوگ ایک دوسرے کو زبان سکھانے اور سیکھنے میں مدد کرتے ہیں غیر اردو بولنے والے افراد کو اردو سکھانے کے لیے مختلف کھیل گانے کہانیاں سنائی جاتی ہیں اس سے وہ زبان کی بنیاد بنیادی باتیں سیکھتے اور گفتگو میں شامل ہو سکتے ہیں کچھ لوگ اردو زبان سیکھنے کے لیے باقاعدہ کلاسسیز یا کورسسیز میں داخل داخلہ لیتے ہیں اس سے وہ زبان کو گہرائی سے سیکھ سکتے ہیں اور بات چیت میں روحانی بات چیت میں روانی حاصل کر سکتے ہیں زبان سیکھنے کے بعد وہ بہتر طریقے سے بات چیت کر سکتے ہیں یہ مختلف طریقے غیر اردو بولنے والے افراد سے ساتھ موٌثر بات چیت میں مددگار ثابت ہوتے ہیں اور مختلف ثقافتون زبانوں کے درمیان بہتر تعلقات کو فروغ دیتے ہیں اردو بولنے والے افراد کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ غیر اردو بولنے والوں کے ساتھ احترام اور محبت سے پیش آئیں اور زبان کی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کریں اس سے نہ صرف زبان کی تفہیم میں بہتری آتی ہے بلکہ دو مختلف ثقافتوں کے درمیان ہم آہنگی بھی پیدا ہوتی ہے